म्हजें चडशें भोंवप हें म्हजें कुटूंबा बरोबर आशिल्लें जर लागीं भोंवपाक जाय जाल्यार हांव इश्टीणी बरोबर भोंवपाक वतां पूण जेन्ना पयस प्रवास करता तेन्ना भोंवप हें कुटूंबा बरोबरच हांवे केलां आमी हाचे पयलीं गेल्लीं कोल्हापूर आनी हांव बरेंच ल्हान आसतना आमी शिर्डी गेल्लीं तें ल्हान आसतनाचें म्हाका इतलें याद जायना पूण आतां हालींच आमी कोल्हापूराक वचून आयलीं कोल्हापूराक आमी गाडयेन गेल्लीं आनी गाडयेन प्रवास केलो घरच्यान तें कोल्हापूर पर्यंत आनी मागीर वाटेर आमी रावलीं हाॅटेलांत आनी मागीर आमी परत आमचो प्रवास सुरू केलो आनी प्रवासाक वतना एक वेगळीच मजा आसता दुसऱ्या वाठारांत वचप आनी थंय भोंवून येवप अशें केल्ल्यान एक वेगळीच उर्जा निर्माण जाता आनी भोंवून आयिल्ल्यान जिवाक मातशें बरें दिसता आनी भोंविल्ल्यान मागीर एक वेगळो अनुभव मेळटा दुसरे कडेन वचून थंयचें जेवण खाण हें कशें आसता हेंय बी समजता थंयचे लोक कशें आसता तें समजता आनी दुसऱ्या देवळांनी वचून मागीर थंय एक वेगळें दृश्य पळोवपाक मेळटा